हेलो हॅं अपर्णा मैम हॅं ठीक छी मैडम हम हम इण्टर पास कय लेलियै हँ ताहिके लेल हमरा बी ए मे एडमिशन करेनाइ छै सहरसामे तऽ कोन कॉलेज बढ़िऑं हेतै

हुँ हुँ तऽ कॉलेज सभके व्यवस्था केहन छै हुँ ओ कोन कॉलेज बढ़िऑं हेतै ओ हुँ

ओ ओहिठाम बैसै तैसेके व्यवस्था सभ चीज ओ ओ ओ ओ अहाँके घरके केओ करेबो केलक ओहिमे ओ ओ

हॅं ओ हॅं हॅं हँ तहन ओतै करा लेबै

ओ हॅं तहन अप्लाइ कय दै छियै

हॅं हँ ठीके छै ठीक यऽप्रणाम